हाँ मैं अपने आसपास शहर गाँव में घूमने के लिए जाना पसंद करती हूँ और वहाँ पर कुछ सामान लेना होता है उसके लिए जाना पड़ता है कभी सब्जियाँ लेने जाना पड़ता है बहुत सारे कामों के लिए हमको जाना पड़ता है कभी कभी हम बाहर कहीं भी चले जाते हैं वहाँ जाने का उद्देश्य ये होता है कि हम सुबह घूमने जाते हैं जिससे हमें शुद्ध हवा मिलती है कभी बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पर सब्जियाँ लेने या फिर कुछ सामान खरीदने जाते हैं और शहरों में जाना भी अच्छा लगता है हमारे गाँव के पास ही बालाघाट शहर है हम लोग वहाँ पर जाते हैं खरीदी करते वहाँ से वहाँ पर हमें कुछ वस्तुएं अच्छे दामों में भी मिल जाती है और बहुत अच्छी भी रहती है क्वालिटी भी अच्छी रहती है और गाँव में गाँव में इसलिए जाते हैं ताकि हम घूम सकें